अइसे घरसँ बाहर होटल ढाबामे खाना तऽ खाना सबके पसन्द छै घरसँ भी अच्छा टेस्टी बनै छै उहाँ होटेलके खाना होटेलमे खाना अधिकांशतः जे छै हमरा अपना अऽ जैसे बिरियानी मटन बिरियानी मटन हाँडी ई सब जे छै होटेलमे किछु चटपटा टाइपके खाना अच्छा पसन्द अबैए